आं आङो जिखौलाय बिराद जि दानो रोङोमोनहाय गोदो दाबो दायो दानायालाय बे जि दानायाव बिराद आगजु नांगौलाय थार सालखुन्थानिफ्राय थार हालनिफ्राय माखु गनसा गनसि जेवाद सेवारि बिराद माबा नांगौ बेखौबो माबानो थाखाय जि दानो थाखाय आरो दा एसे जि दानायावबो ओरैनो आगर आगर एरनाय आगर माबानानै सोंनानै बिदिनो आगर दानाय एरनाय सुनाय गादसिबो रोंजोबो आं रोंनायालाय दायो नै एसे बुरिबो जाबाय नालाय बेफोरबायदिखौहाय बाराद्राय माबा खालामला आरो एरनायफोराव मेगनफ्राबो बारा नुबांला नालाय आरो बे होमबाबो आङो जि दानायाव एसे एनथारेस दंबावो आरो माथाफोरखौ दायो आगर आखाय एरनायावबो एसे ससमा गाननानै एरनो हायो आरो आं बेजों जि दानायजोंनो आं बिराद इंखामबो खालामनो हायो दानानै फाननोबो हायो इदिनो फिसा फिसौ जि दानानै फानो आरो आं गिदोर गिदोर जि दायाबाबो दानो हायाबाबो दा बेजोंनो इंखाम खालामनानै नखर फेहेरलांनो हायो आरो आङो एसे एसे बेदिजोंबो दा बे आगर आखाय एरनायाव एसे माबा मेगननि थाखाय एसे माबा जानाय नालाय ओंखायनो आं आगरफोरखौ बारा एरलांनो हाया दानि दिनावथ' आरो बायनानैबो गाननो हाला आरो गांसे दखना बायनांगौबानो बेसेबां थाखा फैसा थाङो जि बुरजा बुरजा दामनि बायनानै गनस्लायस्लाय नवावनो दानानै गानोबा एग हाजारनि जायगयाव जोङो गांनै गांथाम बेबायदि दानानै गाननो हायो आरो नवावनो दानाय लुनाय दानायनि आगजुफोर थायोबा थिक बेबायदिनो आङो बिदिनो साननानै गाव गावनि माबाफोरखौ बायालासिनो गाननो बायनानै गानालासिनो नवाव दानानै गानो आरो आं आरो गथ' गथाइफोरखौबो बेबायदिनो दानाय लुनायखौबो आं आं थासान्दिआवनो एसे एनै रोंलांखानांगौ होननानै आङो गथ' गथाइफोरखौबो फोरोङो गथ' गथाइफ्राबो बेबायदिनो गाव गाव गावनि रोंनांगौखौ एसे एनै रोंलांबाय आरो आरो हाबा जाबा माबायदि दानानै गानहैगोन बेबायदिनो बेबायदिनो दा दानानै सोलोंनानै लांखा होननानै आङो फिसाफोरखौबो सोलोंहोखायो आरो दा गथ'फ्रा बिबायदिनो दानानै गाव गावनि गाननाय जोमनायखौ दिहुनो आरो